नमस्कार नमस्कार क्या सब क्या सब करेंगे अच्छे से खाएँगे अच्छे से रंग गुलाल लगाएँगे त्यौहा त्यौ त्यौहार तो त्यौहार होता है ना त्यौहार का तो कुछ अलग ही मज़ा है ना

हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ ऊ हल्का हल्का फुल्का तो चल जाता है वही वही वही जो परंपरागत ढंग से जो चला आ रहा है उसी को कोशिश कर रहे हैं जो उसी को निभाते हुए चलें हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी उसका उसका साइड इफ़ेक्ट उसका साइड इफ़ेक्ट भी है वो दो नंबर का जो ऊ जो है गुलाल उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है इससे बचके रहें उससे बचके रहें जी हाँ तो वही ना बोल रहे हैं उससे बचके रहें हाँ जी हाँ जी जी जी जी सुनने में तो आया है सर दो दिन का जो है सुनने में आया है देखिए हाँ जी हाँ जी होली होली हो सुनिए होली हो और मटन चिकेन ना हो तो फिर क्या मज़ा सर वइसे चलिए तो हाँ जी हाँ जी